मोसानाय मोसानाया जाबाय जोंनि मोनसे हुदा गाव गाव हुदा खायसे मानसिफोरा मोसानानै मोजां मोनो खायसेया मेथाइ खन्ना मोजां मोनो खायसे मोजां मोनो मोसानायाव मोसाबाथाइ गावनि देहाया मोजां जायो जोंनि मोसानाया गोबां रोखोमनि दङ जाबाय बे बैसागु बोथोराव बैसागु मोसानाय आरो बहाबा मिटिं दावथिं जाबा खेराइ मोसानाय दङ जेरै दङ जोंहा खेरायाव बागुम्बा दङो बारदै सिख्ला दावस्रि देलाइ गराइ द्राब्रायनाय रोनसोन्द्रि दाउथै लोंनाय बेबायदि बुहुथ मोसानाय दङ आरो मोसानायाव जोंहा बैसागु मोसानायाव रोजाबानानै गावरों खुगा मेथाइ रोज माबानानै मोसायो मोसाबा बेयाव जोङो एसे स्लहे मोसानाय जायो मोसानायाव जोंनि गोसोआ गोजोन्नाय थायो मानो होनब्ला जोंहा बैसागु बोथोराव गासैबो रंजायो रंजानो मोनबाथाय मोजां जायो गासैजो ज' ज' जालायो सिद'जन मोसाबाथाय मोजां नुयो मा फांसनफोराव आरो गान फाथिबाथाइ हारसिं हारसिं मोसानाय मेथाइफोरखौ बा साफा मोसानो मोजां मोनो बेनिदो मोसाबाथाइ जों जोङो बैसागुआव जोङो एसे लासैहै मोसानाय मोसानाय स्ल' जानानै जोंनि देहाया माबा जायो आरो खेराइ होनबाथाइ खेराइ मोसानायाव गोबां बाज्ल'नो गोनां मोसानाय जायो जेब्ला गराइ दाब्राय मोसादों गराइ दाब्रायनायाव गोबां गाज्ल'नानै मोसानो गोनां जायो बागुम्बा दङ बागुरुम्बाव बे एसे लासै जायो नाथाय जोंहा बे गराइ दाब्रानाय बा बारदै सिख्ला मोसानायाव गोबां में मेङो मेंनानै जोंनि देहानि गोलोमदैफ्रा गजोब लाङो गजोबनानै मोसाबाथाइ नोंहा नों मोसानाय खिनिखौ नों मेंनाय मोनगोन नाथाय जिथु नों मोसाखांबाथाय नोंनि गोसोआ देहाया मेंनाया स्रां जालांनो मोजां मोनलाङो आरो बेबायदिनो मोसानो हाबाथाइ मोजां आगोलाव मोसादोंमोन आं सिख्ला समाव जों बेबायदिनो खेराइबो मोसादोंमोन खेराइ मोसानाय दा फिफोरखौ मोसादोंमोन आरो बैसागु फोरबो मोसादों बाहागो लादोंमोन नाथाय दा जोंना बैसोआबो थांबाय ना बैसोनि लोगोआवसो थायो मोसानाफोरा बेसेबां गोम बैसोआ थांगोन बेबायदिनो जोङो मोसा ओह जोंहा मोसानो हानो जोंनि देहानि हकटिआ खमिलांगोन बिदि जों इसिबां मोसानो हाया जायो जाय सिख्ला समाव बा बेबायदि गोबां मोसानो हायो मोसाबाय इसिबां मोसायो इसिबांनो नोंनि देहाखोबो मोजां स्रां मोनो मोसाबानो नों एसे मेंनाय मोनगोन नाथाय ओं स्र मोजां मोनगोन माबा जोबनानै देहानि मेंनाया खारगोन गोलोमदैबो खारबा मोजां मोनो मोसाबाथाइ मानसिया सोगोखौ खुसि खालामना मोसानांगौ नों गोसोखौ दरसि दरसि खालामनानै मोसा नाङा मोसाबाथाइ जोंहा सावस्रिनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय मोजां जायो ओंखायनो मोजाङै गोसो बायदि गोसोखौ हखाना हसारनानै मोसानांगौ अब्लासो जोङो मोसानाय नोंनि जोंनि फेशनफोफोराबो फैयो मोखांनि माबाफोरा खुसि जानांनो हायो खुसि नुगोन खुसि मोसाबासो नायग्रायाबो मोजां मोगोन ओंखायनो मोसाबाथाइ गोसो खौ हगारसारनो मोसानांगौ अब्लासो नुनोबो मोजां नुगोन नोंनि देहानि फोरावबो मोजां जालांगोन बेखायनो अह मोसानायाव बानो नाङा आरो जों आवगोलो मोसादोंमोन ना इदिनो गासिबो मोसानांगौ मोसाबासो जोंनि हारिनि माबायावबो थानांगौथ' बेबायदिखौनो मोसानांगौ आरो खेराइफोरखौ मोसानांगौ जोंनि जोङो खेराइ जिडाइन जरा खे जों ज' दङ जोंहा जिडाइन जरा खेराइ फोरखौ नों हाजोबाबाबो गासिखौबो हाजोबाबाथ' मोनसे मोननैखौ मोसानांगौ मोसानानै सोलोंनांगौ सोलोङाबासो जोङो जोंनि थाखै मोजां जागोन आरो बेखौनो आङो आंदो मोसानायाव सम समाव खुसि जाना मोसानांगौ आरो गोसोखौ दरसि मोखां सोमखे खालामना मोसा नाङा आरो बेखौनो बुंनानै माबाबाय आं आवगोल मोसाफेरनायखाय बिखिनिखौनो बुंबाय आरो एसेनोसै